साढ़े च जेह्का जेह्के साढ़े ऐनिमल हसबैंडरी ऐ उत्थै जे होंदा जि'यां असें डंगर रक्खे दे अस उं'दा गोहा जेह्का ऐ ओह्दे गोह्ट्टे बनाइयै दवारै कन्नै इ'यां गोहा थापदे निं ते उ'नें गी लाइयै उ'नें ई बेची सकदे गोहै दी अस खाद बनाई सकदे खाद बी बड़ी मैह्ंगी बिकदी ते जि'यां बूह्टे शूह्टे लाने होन कुसै ते उं'दे कम्म औंदी ओह् ते होर जि'यां होई गेआ देहीं लाया देहीं बेचेआ खोआ होंदा खोए दियां केईं मठेआइयां बनदियां होर कलाड़ी आई पनीर कलाड़ी कलाड़ी बी होई ते बहुत मैंह्गी बी बिकदी ते ओह्दा साइड बिजनेस साढ़े आस्तै ठीक होर आई गेआ पनीर पनीर बी दो सौ त्रै सौ ढाई सौ बिकदा साढ़े आस्तै ओह्बी ठीक ऐ ते जेह्की खाद ऐ ते अजकल लोक जेह्के तां डंगर घट्ट रक्खा दे न ते जेह्की खाद ते एह् गोहा जेह्का बिकदा तां ते एह्बी बहुत मैंह्गा बिकदा कन्नै कन्नै लोकें डंगर रक्खे दा होंदा ते इन्ना कोई ओह् निं कि अस खुंबै जेह्का अपने हैल शैल कक्ख निं पांदे ऐहे एह् बाह्रा आह्नियै ते इ'यै पूरी होई जंदी अजकल जिसी दिक्खो तां डंगर ई निं रक्खे दे ते डंगर निं रक्खे दे ते जेह्की जेह्की खाद होंदी तां भी लोक जित्थै जि'यां गुज्जरें शुज्जरें रक्खी दियां होंदियां ते ओह् उत्थुआं खरीदियै आह्नदे इ'यां ई पनीर शनीर बी अजकल लोक ओह्बी दकाना उप्परा दा लैंदे ते जि'नें रक्खे दे ओह् बेचदे ते बाकी आह्ले खरीद'दे